अॼु कल्ह जे ॿारनि में हो जूनूनु आहे अॻियां पढ़ण यो स्कूल खां पोइ छाकाणि ता अॼु कल्ह पढ़ाइ जे बिना कुझु बि हली कोन सघे थो पर अहिड़ा कई घर आहिनि जीते ॿारनि खे पढ़ण जो शौक हूंदो आहे पर हुननि जे घर जी अहिड़ी हालत न हूंदी आ जेका अॻियां पढ़ाए सघनि पर उन तरह में बि ॿारनि खे अगर वधिक जूनून आहे त उहो थोरो थोरो कमु करे नौकरीअ ते लॻी करे थोरा थोरा पैसा कमाइ करे पंहिंजो ख़र्च पाण जे पैर ते बीह करे पढ़ाइ करे सघनि था अॻियां छाकाणि त पढ़ाइ कंदा त ही अॻियां वधंदा त हिन करे पंहिंजे पेरनि ते बीह करे थोरियूं नढ़ी नढ़ी नौकरियूं करे करे अगर हालात सुठी काने माउ पीउ खे इहो बि मददु थींदो आहे त हो पंहिंजे पेरनि ते बीह करे अॻियां पंहिंजी पढ़ाई कम्पलीट करे सघंदा आहिनि